جی ہاں الرجی کی کئی خطرات ہے جن میں سانس کی تکلیف جلد پر خراش یا سوجن آنکھوں میں پانی آنا اور بعض صورتوں میں اینفیلیکسس جیسے شدید علامات شامل ہے ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جن کے ذریعے ایلرجی ہوتی ہے جیسے کہ دھول مٹی پالین گرین وغیرہ وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے کانٹیکٹ پہ آنے سے انسان کو ایلرجی کی علامات مل سکتی ہے ان سے بچاؤ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایلرجی پیدا کرنے والے عوامل سے دور رہا جائے جیسے دھول پالین یا مخصوص خوراک اگر الرجی ہو جائے تو فوری طور پر دوا لیں چاہے اور ڈاکٹر سے روبرو ہو یہ بے حد ہی ضروری ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ بہت ہی خطرناک سبب بن سکتی ہے احتیاط تدابیر اور بر وقت علاج سے اس کے خطرات کم کیے جا سکتے ہیں